हॅं हेल्लो हॅं हॅं कहियौ हॅं हॅं बैसबै

ओ अथी दबाइयो देलियै रहय कतौ सॅं तऽ की कहै छै आबू होस्पिटल ओ ओ तऽ ओ तऽ ओहि लए तऽ अहाँकेॅं हॉस्पिटल आबय पड़त ने ठीक छै ठीक छै ओ बुझै छै हमर दबाइ कम्मे लिखल जाइ छै अच्छा अच्छा सबके देखै छियै हॅं मौसम के खातिर ओ भय रहल छै ओहि लए कोनो दिक्कत के बात नहि छै मौसम जे चेंज भय रहल छै ने कभी कभी धूप दिख रहल छै कभी कभी बारिस भय रहल छै कभी हवा बहुत चलै छै ओहि खातिर होइ छै तबियत खराब हॅं बुखारो जाँच करबेलियै रहय थरमामीटर थरमामीटर मीटर में जाँच कय कऽ कनीटा बता देतू की केना होइ छै अच्छा हॉस्पिटल आबू आओर सब हॅं हल्लो हॅं और किछो मतलब बुखार होइ छै ने बुखार हॅं हॅं हॅं हॅं ओ तऽ की करबै मौसम चेंज के द्वारे बार बार भय रहल छै और कोनो अथी नहि छै हॉस्पिटल तीन बजे सॅं तीन बजे तीन बजे तीन दिन बैसै छियै हम बुध वृहस्पति और सोमवार मतलब सप्ताहमे चारि दिन बैसै छियै एक दू नहि बैसै छी तीन बजे कऽ बैठे छियै तीन सॅं छओ पुरजा लगबय पड़ै छै ने हाँ तऽ पुरजा लेने आयब पुरजा यदि पुराना हेतै तब तऽ अथी जे छै आबू पुरजा के फीस लै छै मगर अहाँ के स्थिति देखैत अहाँके छूट कय देब पूरा जे फीस कहत और कम सॅं कम दबाइ के देबय पड़त ने हॅं कियाकि हमहू देखै छियै गरीब सबके कनीटा होइ छै की करबै सब टके नहि छियै सब किछु ठीक छै ठीक छै आबू